हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ बताइए अच्छा हाँ हाँ हाँ वहाँ दुकान है हमारा बच्चों के लिए हमारे पास किताबें कापी पेन पेंसिल रबड़ सॉपनर सब कुछ है क्या क्या चाहिए आपको किस क्लास में अपने पढ़ता है बच्चा आपका अच्छा आप कौन आप कौन सी क्लास पढ़ती हैं ठीक है हम दे देंगे हमारे पास है सामान सब किताबें हैं हम दे देंगे आपको किस चीज़ की किताब चाहिए अच्छा हाँ हाँ हाँ हमारे पास क्रिएटिव किताबें है बच्चों के क्रिएटिव आर्ट्स की किताबें हैं जिसमें कलर चलते हैं आर्ट्स बनते हैं क्रेयॉन्स जिसपर चलता है सब कुछ है हाँ हाँ हाँ हाँ है है है है वह भी एक रिमूवल वाला भी किताब है जिसपर आप राइट करिए और रिमूव कर दीजिए पेज सब मिट जाएगा और क्ले टॉय भी है सब कुछ है हमरे पास

हाँ हाँ हैं वाटर कलर वाला है कि आप जो हाँ वाटर से कलर करें तो बाद में वह जो आता है इमेज उभर कर के हाँ सब हैं सब हैं हम लोगों के पास हाँ चाट पेपर मिल जाएँगे बीस के पीस मिलते हैं चार्ट हाँ भा यह देखिए आपको पचास रुपये पीस मिलेगा कितना चाहिए आपको अच्छा

हाँ हाँ आप आपको जो है कि चित्र मिल जाएगा महापुरुषों का मिल जाएगा चिड़ियों का और जानवरों का भी मिल जाएगा

हाँ हाँ कलर भी मिल जाएँगे हाँ है है इस्टूल है वह इस्टडी टेबल भी मिल जाएगा सब मिल जाएगा अब आपको हाँ है है और क्या चाहिए अच्छा किताबें भी मिल जाएँगी आपको अगर आप यहीं पढ़ने के लिए कहेंगी किताबें तो मिल जाएँगी हाँ तो ठीक ठीक ठी ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक है खुश रहो नमस्ते नमस